हमरा गाँवके पासमे एगो कस्टर गाँव यऽ जे ओतऽ ज्वालामुखी माँ छथिन हुनकर पुजारी कसर बाबा छथिन ओ बचपन जखन बहुत छोट छलखिन तऽ ओ मतलब खतम भए गेल छलखिन तऽ हुनकर माँ जे छै हुनका छोड़ि सब डॉक्टर सब लग सब जगह लए गेलै तऽ सब जगह जवाब दऽ देलकै कहलकै आब नहि बचतथि हुनकर माँ लऽ जा कऽ माँ भगवतीके कसरके स्थानमे छोड़ि देलखिन पूरा राति ओतै छोड़ि देलखिन तऽ फेर कसर माँ माँ भगवतीके कृपासँ हुनका जे छै किछु एलै मतलब ठीक भए गेलखिन पूरा तै दिनसँ ओ पूरा भगवतीके पूजा करै छथिन आओर आओर पूरा अपन लीन रहै छथिन वएहमे खाना पीना पूरा छोड़िके फलाहारिये करै छथिन आओर रोज गंगा कात जा कऽ ओतऽ सँ गंगा जल आनिके तखन भगवतीके चढ़ाबै छथिन आओर ओतऽ जे छै पुजारीके रूपमे छथिन आओर ओ जे आदमी मतलब किछु नहि रहै छै बच्चा तच्चा या आओर किछो मतलब भए जाइ छै मोन तोन खराब तऽ ओतऽ जाइ छथिन तऽ ओ विभूत या किछो कहै छथिन तऽ ओइसँ ओ आदमीके भए जाइ छै अइ दुआरे ओ जे छथिन बाबा हमरा सबके लेल पैघ छथिन आओर हुनका पूजल जाइ छै आओर वएह सँ जे छै भगवतियोके कृपा हुनकापर रहै छनि आओर हमरो सबपर ओ कृपा कनी कनी करै छथिन एक बीचे ओ जे छै पाथरो बनि गेल छलखिन जे मतलब सुनने रहियै हमसब जे पाथर बनि गेल छलखिन ओकर बाद जे छै फेर ठीक भए गेलै हुनकर पयर सब बहुते फूलि गेल छलनि आओर ठीक भेलाके बाद जे छै हुनकर माँ मतलब खतम भऽ गेलखिन तऽ ओइमे ओ भोजो केने छलथि बहुत बड़का भोज भोज मतलब की एक महीना तक चलल छलै भोज भोज खतम भेलाके बाद जे छै ओ फेर ओ अन्न जलपर त्याग देलखिन आओर भगवतीके सेवामे लागि गेलखिन जे एखन तक लागल छथिन आओर हुनका पूजा केलासँ मतलब ओतऽ जे भगवतीके पूजा होइ छै ओतऽ बहुते धूमधाम मतलब नीकसँ आरती होइ छै पूजा होइ छै आओर पूजा करैत करैत जे छथिन ओ खुदे अपन मगन रहै छथिन हुनकर एगो स्थानो छनि शम्भु बाबाके मतलब अपन घर जे छै ओ घरपर नहि जाइ छथिन घरके बाहरे रहै छथिन मन्दिरेपर रहै छथिन ओत्तै खानो खाइ छथिन खाना जादातर तऽ नहि खाइ छथिन लेकिन रहै छथिन ओते आओर ओते पूजा पाठमे लागल रहै छथिन लोको सबके सेवा करै छथिन लोको हुनकर मतलब मान्यता राखै छनि आओर जे छै